नमस्ते सर सर मुझे टोयटे की कार लेनी थी

मुझे सर ब्लैक कलर

सर वो उसमें जैसे तेल कम लगता है चलती रहती है और अच्छा भी देता है एवरेज वह इसलिए मुझे लेना है

ब्लैक कलर

हाँ वही कलर चाहिए

कितने में है सर उससे कम नहीं

अच्छा

अच्छा

अच्छा

मुझे डाउन पन पेमेंट कराना है

तो दस लाख जैसे दस लाख जैसे देंगे

अच्छा